सद्या म्हज्या आवडीचो अध्यात्मीक ट्युटर म्हणजे संवाद सादपी युट्यूबावेल्यान तो गौर गोपाळ दास इश्कोनाचो बरो संवाद सादपी लोकां कडेन आनी बरी म्हायती दिवपी म्हणून म्हाका तो आवडटा